हेलौ नों माबा सुमिथ्रा दखान माबा दख'ना दखानदार नामा माबानि गसाइगावनि ए आङो खोनानाय मथे नोङो अनलाइनबो फानो नामा दख'नाखौ ए औ थारमानि मालाबा मालाबा अलाइनयावबो नुयो नालाय नोंनि माबाखौ दख'ना होनायखौ ओमफ्राय दा एसे खमाव मोनोबा आङो एसे बुरजा बायस'गौमोन नोंनिफ्राय मा गांसे याव औ ओमफ्राय आगर गुबैफ्रा बेसेबां गांसेयाव

औ आङो थारमानि माबानि थाखाय जेनबा दा दुरगा फुजाबो जानसै ना बोथोरा माबा मोनोबा दा सिगां बायग्रोनानै एसे एसै न'नि मानसिनो जेनबा बिब' बिनानाव बा बै बिजावजालिफोरनो एसे एनै गांसे गांनै गांफा गांफा होनो सानदोंमोन आरो अननानै नों एसे खमाव हगारोबा आं बुरजा लागौमोन बिदिनो औ साथखान आथखानसो

बिनिफ्राय एसे खम खालामबावदो बाल एसे खम था थारमानि जारौ आङो एसे बुरजाबो बायनाय जाबाय नालाय एसे खम खालामोबा मोजां जागौमोन आरो थारमानि आंहाबो खेबसेनो नोंनाव जेनोबा आङो आथखान बा बिदिनो मोनोबा दस खानसो बायगोन बायगौमोन नालाय नों खम खालामोबा मोजां जाबायमोन

बिनिफ्राय खम खालामबावदो एसे खालामदो अननानै जेनोबा फुजा बोथोरनि अफार बायदि होदो बाल अननानै लोगोजों लोगो लोगो हिसाबै दे आङो आरो उनाव नांबावगौबा बिदिनो हाबा हुखानि नंबावगौबा नोंनाव बिहरबावसै जोमग्राफोरबो दं नामा जोमग्रा माबानि इन्दिनि इन्दिनि जोमग्रा दं इन्दिनि जोमग्रायालाय गांसेयाव बेसेबां गोलैयो औ औ आगर बे औ औ आगर माबानाय आगर माबाखौ नायनानै बे जोमग्राया फाहार एरखोनाया बेसेबां गोलैयो गांसेयाव जेन'बा माबाया ए फास हाजार होनबालाय आङो नांगौबा नांगौबा उनाव बिहरसै दे नोंनाव खनथेक खालामनानै दे औ औ दे